شب بخیر عبد الرحمٰن آپ خیریت سے ہیں امید ہے کہ میں ایک نئی کار خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں خاص طور پر ٹاٹا نکسون کیا آپ اس عمل میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں عبد الرحمٰن اچھا لگتا ہے میں اس ہفتے کافی لچک لچکدار ہوں کیا ہم کل دوپہر کے لیے میٹنگ کا بندوبست کر سکتے ہیں اور تو چلو دوپہر دو بجے کو چلتے ہیں اس میں مجھے اپنی صبح کی ملاقاتیں ختم کرنے کے لیے کافی وقت ملنا چاہیے عبد الرحمٰن ٹھیک ہے مجھے مختلف اقسام اور ان کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جاری پرو پروموشنس یا فائیننسنگ آپشنز میں دلچسپی ہے عبد الرحمٰن شکریہ میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں کل دوپہر دو بجے ہماری میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں